बर'आ मोनसे हारि जाय हारि बियो आसाम हादरनि मोनसे फिसा हारि जाय आसामनि सा ओनसोलाव थायो आरो जोङो जोंनि बर' रावखौ जोंनि फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनो फोरोंनांगौआ जोबोर गोनांथि मानोना उन्दै बैसोनिफ्रायनो जों गाव गावनि गावनि बिमा रावखौ जों फोरोंनानै दोनखायाब्ला बिसोरो उनाव जोंनि बिमा रावखौ बुंनायाव रायज्लायनायाव गोब्राब जागोन आरो गावनि आंगो बिमा रावखौ फोरोंनायाव जोंहा जेबो लस गैया बिनिखायनो जों जोंनि बिमा राव एबा बर' रावखौ जोंनि फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनो फोरोंनाया जोबोरैनो गोनांथि मानो होननानै बुङोब्ला जों जोंनि आंगो बिमानि राव बेफोरखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो रायज्लायाब्ला बेफोरखौ जोङो उनाव रायज्लायनो जोबोरैनो गोब्राब जागोन गावनि आंगो बिमानि रावजों एबा बर' बर' रावजों जोङो उन्दैनिफ्रायनो मोजां सोलोङाब्ला गावनि साननाय हनाय गावनि फिलिंफोरखौ गुबुन सासेनो फोरमायनायाव जोंहा गोब्राब जायो जाय बर' रावआ जोंनि आसाम हादरनि सा ओनसोलनि मोनसे फिसा हारिनि मोनसे राव जाय रावआ जोंनि जोंनि सिनायथि जाय राव रावखौ रायज्लायोब्ला जोंखौ बर' होननानै बयबो सिनायो एबा जाय रावखौ रायज्लायोब्ला जोंनि जायगानि थामोन्थाखौ जों दिन्थिनो हायो जाय रावखौ जों रायज्लायोब्ला गावनि नांगौ नंगुबै लुबैनाय एबा हांमा हांसाफोरखौ जों गुरैयैनो एबा गोरलैयैनो जों फोरमायनो हायो बेबायदि रावफोरखौ जों दानि फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनो जों मोजाङै फोरोंनानै होयोब्ला बिसोरो बिसोरबो उननि समाव जाहाथे मोजां लामाजों थांनो हायो जों गुबुन गुबुन रावफोरखौ सोलोङोब्ला जोङो सोलोंनाय समाव गोब्राब जायो आरो बेफोरखौ जोंनि नांगौ नंगुबै नांगौफोरखौ जों फोरमायनायाव गोब्राब मोनो नाथाय जों बर' रावखौ एबा गावनि बिमानि रावजों जोङो उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनाय फोरोङोब्ला बेखौ जोङो गुबुन जायगाफ्राव बाहायनायावबो जोंहा जोबोरैनो गोनांथि बिनिखायनो जों बर' रावखौ गावनि जायगायावल' नङा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफ्रावबो जोङो रायज्लायनो आरो गुबुन मानसिफोरखौबो फोरोंनानै बेफोरबायदि जायगायावबो जोंनि बर' रावखौ जौगाथि होनो आरो गोजौ लामाजों लांनो बेखौ जोङो नाजानांगौ स्पेसियेलि जाय दानि फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो एबा देरफुनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो बर' रावखौ फोरोंनाया जोबोरैनो गोनांथि मानोना जाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा बे बर' रावखौ रायज्लायनानै सानसेनि समाव बे जोंनि बर' हारिनि रावखौ जौगाथायाव लाबोगोन आरो मोजां समाज दानायाव हेफाजाब होगोन सासेया गुबुन सासेजों गावनि नांगौ एबा नंगुबै लुबैनायफोरखौ फोरमायनानै लानो हानाय आरो गुबुन जायगाफोराव गावनि रावखौ डेभेलपमेन्ट होनायाव जोंनि बे दानि फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा जोबोरैनो फोरोंनांगौआ जोबोरैनो गोनांथि बिनिखायनो जोङो बेनिखायनो आङो सानो दि दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बर' राव फोरोंनाया जोबोरैनो गोनांथि मानोना दानि फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरानो सानसे समाव समाजारि राजखान्थियारि आरो हादरनि जौगाथायनि खामानि मावहैगोन बिनिखायनो आं सानो बे बर' राव फोरोंनायाव जोंहा जेबो आफुथि गैया आरो बे दानि फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों बर' रावखौ फोरोंनांगौ होननानै आं सैथोयै फोथायो